मुझे चॉकलेट फ़्लेवर का एक फ़ेमिली पेक चाहिए था तो क्या प्राइज़ है उसकी उससे कम वाला नहीं है उसमें कितने आएंगे अच्छा उस पे कुछ डिस्काउंट वगैरह फ़ैमिली पैक पे डिस्काउंट अच्छा लेकिन डिस्काउंट नहीं मिलेगा अच्छा मुझे चार कोन आइसक्रीम के भी चाहिए थे चॉकलेट फ़्लेवर में वो कितने तक आएंगे और उससे छोटा वाला अच्छा तो डिस्काउंट उसपे भी नहीं मिलेगा कुछ पैसे कम

कुछ पैसे वैसे कम नहीं होंगे दो चीज़ें खरीद रहे तो कुछ तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना लेकिन मुझे तो छोटा ही चाहिए था उसपे डिस्काउंट चाहिए कुछ कम पैसे डिस्काउंट नहीं तो कम से कम थोड़े पैसे वैसे कम अच्छा ठीक है फिर